छ्ह फेब्रुअरी ॿ हज़ार पंज उणिवीह जून उणिवीह सौ अठ वीह नवंबर ॿ हज़ार हिकु हिकु अगस्त ॿ हज़ार ॿ अठ मार्च ॿ हज़ार नव